तकनीकी विकास हमर सबके क्षेत्रमे परिवहनके लेल बहुत आसान बनाय देलक यऽ जेकरासँ होइ छै कि पहिले हमरा सब पैदल जाइ रही तकर बाद साइकिल यूज करऽ लगलहुँ तकर बाद जे छै रोड जब जे सब बनल यऽ साइकिलो सब जे छै आधा घण्टामे पहुँच गेलहुँ मोटर साइकिल सँ अपन जे छै बीस मिनटमे पहुँच गेलहुँ हर तरहके साधन भए गेलै जेनाकि घरसँ निकलैके लिये आब जे छै मतलब कतनो दूर छै तऽ सोचऽ नहि पड़य छै ओ दूरीके लिये जेना हमरा सबके गाँवसँ थाना ब्लॉक ई सब जाइके लिये दससँ पन्द्रह मिनटमे पहुँच जाइ छी अइ दुआरे जे छै तकनीकी विकास के क्षेत्रमे परिवहनके लिए तऽ बहुत नीक काम जे छै हमर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी कयलक यऽ आओर जी पी एस आगमनसँ यात्रा हमर सबके बड़ा सुलभ भए गेल यऽ अइसँ नीक तऽ व्यवस्था जे छै बनल रहय आओर तकनीकी विकास आरो हुवै जेना पानि सबके लिये एखन दिक्कत यऽ पाइप सब नहि बैसल यऽ आरो हमरा सबके तकनीकी विकासमे जेनाकि की कहय छै यौ जेनाकि गर्भवती महिला सब जे छै ओकर लियऽ आँगनबाड़ी छै सुविधा तऽ तकरीबन नीक भए गेलैए